स्कूली छात्रों को कला और शिल्प बचपन से ही सीखाते हैं मेरी बचपन से जुड़ी कला और शिल्प की बहुत सारी यादें है मैं बचपन से ही चित्रकारी किया करती थी मैंने पहली कक्षा में चित्रकारी की थी जिसमे मुझे प्रथम स्थान मिला था और मुझे शिल्प करना भी पसंद था मैं पेपर के द्वारा बहुत ही शिल्पकारी पेपर से बहुत शिल्पकारी करती थी नाव बनाती थी और फूलझड़ी बनाती थी हेलीकॉप्टर प्लेन यह सब नाव पेपर से बनाती थी जो एक शिल्प की बहुत अच्छी कला थी जो मतलब बच्ची स्कूल में ही चित्रकारी और कला करना सीख जाते हैं